जेब्ला आङो डिग्रि खालामबाय थादोंमोन बा आन्दार ग्रेजुवेट बै समाव फाइनाल इयाराव कलेजनिफ्राय डिजार्टेसन हरदोंमोन बे डिजार्टेसनखौ आङो लिरस्लाबनो हायाखैमोन बा आङो बै समाव जाय समाव आंनो बै डिजार्टेसनखौ हरदोंमोन आङो बै समाव लिरालासिनो आङो गुबुन जायगायाव दावबायहैनानै दावबायहैनानै आङो बै डिजार्टेसनखौ लिरस्लाबनो हायाखैमोन किन्तु आङो प्रिनसिपालनियाव जेब्ला लास्त देट सौफैयो बेखालिबो आङो साबमिट खालामनो हायासै नाथाय लास्त देटनि सानसे उनाव आङो कलेजाव थांनानै प्रिनसिपालनियाव एप्लिकेसन गांसे लिरनानै रिकुयेस्ट खालामहैनानै आङो डिजार्टेसनखौ हरसेयावनो आङो हानड्रेड पेजनि बारा लिरनो गोनां जादोंमोन जाबाय दे